हा तव्हां महाराज स्वामी था ॻाल्हायो हा हरिओम आंटी मूंखे तव्हां खा महुरतु कढायो हो मां पंहिंजे बबूअ जो शादीअ जो त हुन बाबति मूंखे तव्हां खां पुछिणो हो भई महुरतु कॾहिं था निकिरनि महुरतु कढाइण लाइ मां तव्हां खे कॉल कयो त हाणे कॾहिं महुरतु आहे सुठो अच्छा त मां पई चवां तव्हां कोई सुठो महुरतु को कढी ॾिजो जनवरीअ खां पोइ जो जेको बि हुजे वेझिड़ाईअ में त मूंखे पंहिंजे बबूअ लाइ शादीअ जो महुरतु कढाइणो हो हाणे मंङाओ थी मांसि त उहो ई हिन करे तव्हां खां महुरतु कढाइणो हो मां चयो महुरतु कढी ॾियो त बीहूं कार्ज ते कढऊं तारीख़ूं ॿ टे ॿुधायो सुठियूं जेके हुजनि हुन ते असां रखऊं पंहिंजो पाण में डिसाइड कयऊं कहिड़ी तारीख़ ते था रखऊं प्रोग्राम न जनवरीअ में हुजे सुठो भले फेबरवरीअ में वरी जन्मदिनु अथसि त पोइ हुन महिने में न करे सघिबी आहे त हाणे जनवरीअ जो ई कोई सुठो महुरतु कढी ॾियो जेतिरो जल्दी सुठो पाण त उहो मां पई चवां तव्हां हुननि तारीखुनि में फ्री हूंदव न तव्हां ई कंदव न शादीअ जो सॼो प्रोग्राम अरेंजमेंट असां कंदासीं बाकी तव्हां लिस्ट वगैरह मूंखे पोइ ॿुधाइ छॾियो छा छा घुराइणो आहे हा महुरत जूं तारीखूं बि ॿुधायो असां डिसाइड करे रखऊं पोइ कहिड़ी तारीख ते रखऊं था प्रोग्राम हुन खां पोइ सामानु बि तव्हां ॿुधाइ छॾियो छा छा घुराइणो आहे तव्हां वेॾी बि पढ़ंदा आहियो न वेॾी बि कराईंदा आहियो न हा त वेॾीअ जो बि तव्हां ई कजोनि सॼो त सामानु बि मूंखे लिखाइ छॾियो छा छा खपंदो

हा बराबर हा कुंकू वगैरह बि खपंदो न चांवर मिसिरी हा बराबर ठीक आहे त जेको बि सामानु आहे तव्हां मूंखे व्हाटसअप करे छॾियो सॼी लिस्ट अऊं ॿियो तव्हां घणो वठंदा आहियो वेॾीअ जो टीह हज़ार वठंदा आहियो बराबर वाजिबी ॿुधायो न

हा उहो त आहे पर मां उहो ई चवां पई हाणे महंगाई जाम आहे त हाणे थोरो वाजिबी हा ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे हलो पोइ तकिड़ो सुठो महुरतु ॾींहुं ॿुधाइजो त हुन हिसाब सां असां बि पाण में डिसाइड कयऊं तारीख अऊं सामान जी सॼी लिस्ट बि मूंखे मोकिलिजो हा हा ठीक आहे